हेलौ हेल' औ मा मा सेन्देल दं नोंनि दखानावलाय हावयैबो नांगौमोन ओन्दैफोरनि आर सामब्राबो नांगौमोन

माबा बेसेबां बेसेबां हावयैया एक्स' फुरानि जाया होमबा एक्स फुरानि हरदो मा एखमबा बिदिनो लांखायो दे दिनै खनसेखौ हरदो अन्नानै बेखौ बेदि एक्स' फुरानि हरोबा सामब्राखौबो लांगौमोन मोनोबा गिदिरनि एसे मिडियाम गाहायद्रायबो नङा गोजौद्रायबो नङा थिक मिडियाम आत नाम्बार आत नाम्बार ब्रात बिसिबां बिसिबां दुइस' आसिबा आरायस' लानानै हरदो आरायस' फुरा फुरि जरासे गाहाम जरानै गाहाम लांसै आङो आर मालाबाबो लांबावगोन एसे खम सम हरबासो सेल जायो दे होमबालाय आं दोनथ'सै बेखौल' हरदो